आं बेंटल चिरांनि आरो बेंटल चिरांनिनो ओमफ्राय बेवहायनो जोंनि खाथियावनो मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ आरो बे नि मुंआ 'फै सना' बेवहाय माबा अर्दार खालामदोंमोन आङो जाग्रा जोंनि न'खरनि खुरमा जाथिफोर फैदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोरबो फैदोंमोन बेवहायनो जानो होननानै अर्दार खालामदोंमोन आरो आङो बेनि रेस्टुरेन्ट नि माबाया जाग्राफोरा बिराद गोथाव जाखायो ना बेनिखायनो अर्दार खालामदों आङो बेवहाय बिराद मानसिफोरबो जायो बिराद गोथावना जिनिसाबो जाग्रा मुवाफोराबो बेनिखायनो आरो जेरावनो गोथाव जायो बेवहायसो मानसिफ्राबो हाबखायो बेनिखायनो बेराद मानसि हाबो बेवहाय आंबो बेनिखौल' जाहैबाय थायो रेस्टुरेन्ट थांबानो बेहाय जाहैयो दस्रा रेस्टुरेन्ट आव थांनो गोसो जाया आं खालि बेहायल' हाबनो गोसो जायो अर्दार खालामनायाबो सफैबाय आरोना बेवहायनो लायनानै बेवहायनो बिहरबाय थायो आङो दैलि सानफ्रोमबो बिहरबाय थायो आं एखनबा पिज्जा एखनबा बार्गार बिदिनो मा मा बिहरो आरो चावमिन आरि बिराद गोथाव मोनखायोना आङो बेनि दखाननिखौ बेनि रेस्टुरेन्ट निखौ दस्रानिया गोथाव जाया थेवबो बिनिया बांसिन गोथावसिन जायो दस्राफोरनियाबो एसे एनै जायो होनबाबो गुबुनफोरनिखौ बांद्राय गोथाव मोना आङो बेनिखौनो साबसिन मोनो बेवहायनो जानो मोजां मोनो दस्राफोरनियाव हाबनायानो जाखाया आङो जानायालाय खालि बेवहायल' मोजां मोनो नालाय बेवहायल' हाबो बिनि जिनिसफोरखौ बाथाय आं बिराद गोथाव मोनखायो ना दस्राफोरनिखौ गोथाव मोनाबाबो इसेबां गोथाव संनो रोङो मानो रोङो बेनिखायनो बेवहायल' हाबो आङो मानसिफोराबो बिराद जाहैनोसै बेलासिबाथाय बिराद मानसि हाबो बे दखान रेस्टुरेन्ट आव बे रेस्टुरेन्ट आव गासैखौबो मोनजोबो आरो ना नों मा जानो गोसो नों अर्दार खालामनो हागोन गासैखौबो मोनजोबखायो नालाय बेनिखायनो आंबो दैलि बिहरबाय थायो बिदिनो एखनबा पिज्जा नो एखनबा बार्गार नो एखनबा चावमिन मा मा बिहरो आरो ना आङो सानफ्रोमबो बिहरबाय थायो बे रेस्टुरेन्ट आव जोंनाबो बिमा बिफाया बे रेस्टुरेन्ट आवनो लाबोबाय थायो आरो ना थांबाबो बेंथल बाजाराव थांबाबो आंबो गोथाव मोनो नालाय बेनिखायनो आंबो बेनिखौनो बिहरबाय थाखायो बेनिखौनो लाबोबाय थाखायो जोंना बे रेस्टुरेन्ट नि बादि गैया आरोना बे जायगायाव बे रेस्टुरेन्ट आल' बिराद मोजां मोजां मोनखायो आं बे रेस्टुरेन्ट निखौ जाग्रा मुवाफोरानो गोथाव गोथाव नालाय बेनिखायनो